एमजॉनाचेर हांवें रनींग शूज ऑडर केल्ले डिलिवरी ऑन टायम जावं ना दोन दीस वेळ जालो फिटिंगूय ताजें बरोबर ना चड टायट आशिल्ले कलर म्हाका जाय आशिल्लो लायट ब्लू मेळ्ळो दुसरो तशेंच जॉगींग करतास्तना बरो कम्फट ना बरें कुशनींग ना आनी इतलें सगळें वस्तू नासतना जो प्रायस ताणें सांगलो तो म्हाका चड दिसलो ह्या प्रॉडक्टाचेर हांव खूश ना